जय झूलेलाल

हा हा चओ चओ अ छो छा थियो अच्छा

त कॾहिं कान ईंदी अच्छा परींहं खां ठीकु आहे त तव्हांखे अची करे हिते पहिरों लैटर ॾेई वञिणो पवंदो छुटी लाइ ऐं जेकी हुन जी पढ़ाई वढ़ाई रही वेंदी त उहो तव्हांखे सॼी करणी पवंदव पोइ अच्छा त थोरो थोरी सुठे तरीक़े सां करणो पवंदो छोकी मथे महीने पेपर बि आहिनि त तव्हां घणे बजे ताईं ईंदौ पोइ हिते अ ठीकु आहे पोइ मां हिते ऑफ़िस में विझी थी छॾियां की नाले सां पेरेंट्स अचण वारा आहिनि त हिते तव्हांखे पियो सभु एक्सप्लेन कनि मतिलबु ॿुधाइणो पवंदो सभिनीनि खे हा हा त तव्हांखे पहिरों मतिलबु त हुते छुटी वठणी पवंदी पहिरों तव्हांखे सभु ॿुधाइणो पवंदो किथे था वञो ऐं घणे ॾींहंनि लाइ था वञो ईंदौ जेतिरा ॾींहं रहिजी वेंदा सॼो तव्हांखे ई सुठे तरीके सां करणो पवंदो मथे महीने पेपर आहिनि हिन करे त तव्हां मूंखे खाली व्हाटसप ते हिकु दफ़ो मां रिमाइंडर लाइ सुभाणे विझी छॾिजो कि तव्हां घणे बजे अचण वारा आहियो त मां हिते प्रिंसिपल जे ऑफ़िस में वञी हिकु दफ़ो ॿुधाए छॾींदमि हुननि खे कि पैरेंट्स अचण वारा आहिनि रिकमैंडेशन जो या छुटीअ जे लाइ पत पतो करे अ ठीकु आहे अ जी जी न त ॿियो कुझु तव्हांखे हुजेव त भले इंफोर्म करे छॾिजो हा हा सत ॾींहंनि खां अचण खां पो हिनखे पंहिंजा किताब पहिरों पूरा करणा पवंदा ठीकु आहे हले हले ॿियो कुझु हुजेव त तव्हां मूंखे भले व्हाटसप ते हिकु दफ़ो मैसिज करे छॾिजो या फ़ोन करे छॾिजो जी जी और ॿियो कुझु हुजेव त ॿुधाए छॾिजो पोइ जी जय झूलेलाल